कुकडां पोसल्यार खरो म्हणल्यार खूब फायदो आसा तांचीं तांतयां एकशे चाळीस रुपये अशीं डजनांनी वतात आतां तर सामकीं दोनशें रुपयांची दर पाविल्ली आसा बारीकशें पील व्हरतले जाल्यार तेंवूय बी अडेशांनी तशी दर आसा आनी कोंबो तर सांगपाचोच ना हजार बाराशीं देड हजार अशी रेट आसा पूण तांकां सांबाळप खुब्ब सामकें त्रासदायक अशें जावन पडिल्ले आसा जेन्ना तीं ल्हान आसतात पिलां काडटा पळय न्ही कोमडी तेन्ना तांकां आमी घुडान घालून पोंसतात खरीं आनी हळू भायर सोडलीं म्हणटकच तांकां कावळे घोणी सामकें लागतात फाटीक आनी सादारण जालीं म्हणटकीच कुत्री तर दवरीत ना एक एक फावट तर बुकलो तर येवन सोमतो झपय मारता आनी पिलांक नाच करता एका एका घांसाक ना करता आनी मातशी व्हड जाली म्हणटकच तीं झाडांचेर म्हणून बसपाक लागतात तेन्ना झाडांचेर बसपा लागलीं म्हणटकच व्हडले व्हडले कोंबे जे मारपाक पाविल्ले पळय ते गो आमची कोण ती वागाटी घेवन वता आनीक निराशा जाता सामकी त्रास कशे इतले व्हड करप आनी सामको भुरगो कसो तोडांतलो ना जाता पळय तसो सामको आमकां नाच देड हजार एका रातयान काबार जाता पोंसलीं जाल्यार तांचेर खूब फायदोय आसा आनीक चिकन तर भरपूर एक प्लेट कितली सारकी म्हारग आसता आनीक फ्राय करून घरान आमी कोणी सोयरो आयलो म्हणटगीर धरलें मुडिल्लें आनी घातलें अशें जाता आनी जेन्ना पळय तांकां हे कोण ती आमची वागाटी धरता पळय न्ही तेन्ना ती सामकी भेजडून खंयच्या खंय वतात आनी मागीर दुसरे दिसा सकाळीं कितलीं उरल्या तीं मेजपाची आनी कितलीं कोण घेवन गेल्यांत तीं अशें करून आमकां ते त्रास सोंसचे पडटात आनी खंयी आमी जर तर घरांतल्यान भायर सरून गेलीं जाल्यार ल्हान पिलां आसता तांकां घुडान घातिल्लीं आसता तांकां धांपपाक कोण आसना जेवण म्हणटगीर तीं बाबडीं कोणाल्या फाटल्यान वचून खावपाक शकतात पूण रातचें धांपूंक कोण आसना तेन्ना भितर वचून तीं काटांडोर तांकां खावपाक शकता हो हुसको चड उरता मागीर जिवाण्यांचोय तसो भंय आसता भायर सोडले म्हणटगीर ल्हान पिलांक कोणूय फस्स करीत अशें म्हणून तेन्ना गोवोरमेंटान जर तर बरी सब्सिडी एक जाळी अशी करून दिल्ली जाल्यार आमकां पोसपाक बरें पडटा आशिल्लें आनी ताचेर खूब फायदोय जाता आसलेलो